सिलेंडर को जब तुम चालू करे तो उसमें यह ध्यान दें कि जो गैस है और उसको थोड़ा जैसे मध्य आँच हो गया हो तेज़ हो गया उससे न थोड़ा लिमिट में पकाए खानों को अब उसके बाद बन जाए तो उसे सावधानी से पूर्व देख दाख लें कि कहीं उसमें कोई पाइप में कटा है नहीं है छेद हो तो उसे बदलवाएँ या जैसे हम सिलेंडर जब लेते हैं तो वह जो कर्मचारी लोग होते हैं सिलेंडर के वह यह देखते हैं चेक नहीं करते कभी कि क्या हाँ वह जो उसका रबर होता है वह रबर कटा है अंदर का कि सही है कि क्या है कैसे है वह वह लोग ध्यान देते हैं तो जो लोग जानते हैं तो वह लोग बता देते हैं जिससे हर मौसम के हिसाब से गैस भी अपने हिसाब से आते हैं तो जैसे नम्बर लिखा होता है प्लेट नम्बर कुछ लोग को पता होता है जैसे बहुत लोग जानते भी हैं तो जिनको नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है तो वह सब वह लोग नहीं बताते तो यह जानकारी जो है आप सभी लोग ध्यान दें और इसका बहुत सा ख़राब हो जिससे हादसा भी हो सकता है जैसे कभी आपने वह चेक नहीं करवाया तो रबर भी ख़राब हो गया है तो वह आग धर ले और गैस कभी कभार रुक जाते है न भूल जाते हैं गैस चालू करके कि हाँ चलो भाई आएंगे बाद में देख लेंगे वही ख़तरा हो जाता है और गैस बंद कर दिए बुझ वह बुझ भी गया लेकिन जब आप गैस चालू करता है तो कोई आता है वह लड़कियाँ क्या छेड़खानी करते हैं तो गैस से भी अब किचन में भी जाते हैं सावधानियाँ यह हैं कि सिलेंडर को ध्यान से रखें सुरक्षित जगह घासफूस जैसे बहुत घल लोगों के घर में किचन है किचन के नीचे वह कागज़ पत्तर और पता नहीं क्या क्या वह पन्नी सन्नी थैली वैली वहीं पर रख देते हैं सिलेंडर के तो वो वहाँ पर न रखें वह उसे ऐसे जगह रखें सिलेंडर को जहाँ वह फटे भी सिलेंडर तो वह ज़्यादा हानि न करे बस खाली बहुत कम ही करें और उसे जैसे लीक है तो आप तुरंत ही जनकारी करें से गैस सिलेंडर विभाग में जो होता है यह